हा सभई घुमण अचनि था पाण वटि पंहिंजे शेहर में पंहिंजे मुल्क में घुमण अचंदा त उन्हनि सां ॻाल्हाएबो त सही न ॻाल्हाइबो छो कोन्ह हुनसां ॻाल्हाइबो त ख़बर पवंदी हू किथे जो आहे हुते छा पियो हले किथे किथे घुमी आयो आहे कहिड़ी कहिड़ी जॻह आहे घुमण जी आहे किथे सुठो घुमण जो आहे किथे जो सुठो एक्सपीरिएंस उनखे रहियो पंहिंजे मुल्क़ जो सुठो एक्सपीरिएंस भई सुठो पंहिंजो मुल्क कहिड़ो आहे ॿिए हंधि कहिड़ो मुल्क़ आहे ॿिए हंधि छा पियो हले पाण वटि छा पियो हले ॻाल्हाईंदासीं कंहिंसां त त पां खे ख़बर पवंदी न